ہاں ہم نے یو ایف او دیکھا ہے یو ایف او اس مشین کو کہا جاتا ہے جس سے ایک سیارے سے دوسرے سیارے پر جا سکے اور اگر دوسرے سیاروں پر زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو ہمارے کچھ سائنٹسداؤں کا کہنا ہے کہ وہاں ایلینز ہیں اور کچھ کا کہنا ہے کہ وہاں ایلینز نہیں ہیں اور اس کے بارے میں تحقیق کی جا رہی ہے اور جیسے ہی ہمارے سائنٹسداؤں کو پتہ چلے گا ہمیں پوری طرح سے معلومات ہو جائے گی